हाँ हाँ जी बोलिए

हाँ जी स्टेशनरी से बात बैग कई तरह के हैं आपको किस तरह का बैग चाहिए तो हैंगिंग वाले हैंगिंग वाले चाहिए या साथ ट्रॉली बैग चाहिए किस टाइप का बैग चाहिए आपको लटकाने वाला चाहिए वो बताइए कितने बैग चाहिए पचास चाहिए कितने तक का चाहिए आपको बैग दो सौ तक में मिल जाएंगे दो सौ दो सौ से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी लेंगे तो आपको तीन साढ़े तीन सौ तक का मिलेगा उसमें आपके वाटर वाटर फ्रूफ क्वालिटी होगी चैन भी मजबूत होगी उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको और काफी चलने वाला बैग है और जितने आपको चाहिए वो आप आ जाइए मिल जाएंगे आपको दिखा देंगे रेट समझिए आपको तीन सौ साठ रुपये तक का करके मिल जाएगा आपको ये आपको डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद ही बता रहा हूँ इतनी क्वांटिटी में माल ले रहे हो इसलिए आपको डिस्काउंट के बाद में आपको बताया है डिस्काउंट तो ये देखिए दुकान पर आएंगे तो पता लगेगा क्या बताया है जो आपको रिज़नेबल रेट बताया वही बताया रिज़नेबल ही है बाकि देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं दो दिन में आपको डिलीवरी दे देंगे नहीं आपको सेम क्वालिटी मिलेगी हमारे पास स्टॉक है इतना हाँ जी हमारी दुकान चौड़ा रास्ता जयपुर बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा दस बारह परसेंट टैक्स लगेगा हाँ जी ठीक है आ जाइए कोटेशन दिलवा देंगे आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह तो आपका ही लगेगा अभी तो आपको सारा कन्सेशन करके माल दे रहे हैं ऑनलाइन कर दीजिए वो बिल बना के आपको भेज देते हैं आप पहले कैश ऑनलाइन कर दीजिए उसके बाद डिलीवरी दे देंगे एडवांस तो क्या फुल पेमेंट कर दो आपको डिलीवरी मिल जाएगी ठीक है आपको भेज देते हैं